جی میں نے آپ کے یہاں سے ایک شیمپو منگایا تھا جو بال جھڑ رہے تھے تو پتا چلا کہ اسے لگان استعمال کرنے سے بال نہیں جھڑتے باقی جب لگایا تو اس سے اور بھی بال جتنے تھے اس سے بھی زیادہ جھڑنے لگے اس کا بہت برا افیکٹ پڑا ہے اچّھی کوالیٹی یہ نہیں ہے یا تو لوکل دیا یا خراب ہے جو کہا گیا اس پہلے اس سے زیادہ بہتر تھے اور دیگر جگہوں سے بھی بال ٹوٹنے لگے اور زیادہ ٹوٹنے لگے یہ بالکل بھدّا اور بیکار پروڈکٹ ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی اچھی چیزیں نظر نہیں آتی اور سر سے کچھ ایک بری اسمیل آتی ہے سر میں سے بہت برائیاں ہیں اس میں یہ اچّھا نہیں ہے